असें केह् लाना ओह् साढ़ा डिपेंड करदा साढ़े मौसम उप्पर जि'यां कि अहीं गल्ल करिये जम्मू कश्मीर दे मौसम दी ते ओह्दे च कुछ दो क्रॉप्स जेह्ड़ियां न सारें शा जादा उगाई जंदियां

सरेआं आइंदी होर एह् जेह्ड़ियां सारियां न रबी क्रॉप्स न होर सरदियें दे सीजन च लाइयां जंदियां अप्रैल मार्च च कट्टियां जंदियां ओह्दे शा बाद च अस गल्ल करिये दूई फसला दी ते ओह् आंदी खरीफ क्रॉप जेह्ड़ी साढ़ी बरसांती च लगदी जून जुलाई दे म्हीनै च ते अक्तूबर च बड्डियां जंदियां उं'दे च आई जंदे साढ़े धान आइंदे साढ़ा गन्ना आइंदा बड़े सारे साढ़े सब्जियां आई जंदियां फल फ्रूट आइंदे जेह्ड़ियां साढ़ियां न अस बरसांतीं लान्ने तां उ'नें ई अहीं बड्ढने न जून अक्तूबर च जाइयै